जी हाँ हमारे सोनभद्र जिले में ऐसी स्थल चिह्ने बहुत सारी हैं जैसे ज्वालामुखी मंदिर शिव मंदिर आदि ऐसे बहुत सारे मंदिर यहाँ पे हैं इन स्थानों को देखने के लिए यहाँ पे स्थान चिन्ह जैसे ज्वालामुखी मंदिर में ज्वालामुखी माँ का जीभ कट के गया था ये स्थल चिह्न यहाँ की माँ की जो जीभ कट के गिरी थी उसी से ये स्थल चिन्ह माँ ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध होकर एक चिन्ह के रूप में हुआ और यहाँ का आकर्षण यह है कि यहाँ पे दूर दूर से लोग यहाँ पे घूमने देखने दर्शन करने आते हैं यह इतिहास के रूप में माँ देवी के इतिहास के बारों को बारे में भी जानने के लिए और यहाँ की संस्कृति क्या है यहाँ के क्या महत्व हैं ये सब बहुत चीज़ें यहाँ का पता लगाने देखने घूमने बहुत से लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं जैसे यहाँ के शिव मंदिर है एन टी पी सी में शिव मंदिर को देखने के लिए भी लोग बहुत दूर से आते हैं यहाँ का वाटरफाॅल जैसे चिल्का झील यहाँ के वाटरफॉल है जहाँ पे पार्क है वहाँ पे पानी भी वो है वहाँ पे वॉटरफॉल टाइप का पानी है जहाँ के लोग बहुत दूर से आते हैं घूमने देखने आते हैं उनका आनंद लेने आते हैं दूर दूर से लोग में सोनभद्र जिले में ऐसी बहुत सारी स्थल चिह्न है जिनका आनंद लेने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं